एगो केमरा खरीदलियै केमरा खरीदलियै तऽ बहुत अच्छा हइ अच्छा हइ तऽ बहुत चलै हइ बेजोड़ लागै हइ केमरा खरीदलियै हन तऽ ओहए देखैमे रहै हइ ठीक बीजी रहल अपन लागल रह लगा देलक तऽ अच्छा लागल देखैमे देखैत रहऽ पाँच हजारमे खरीदलियै हन केमरा केमरा खरीदलियै हन तऽ लगा देलियै हन तऽ अपन ठीक रहल देखै सुनैमे दे रहल तऽ कोनो कोनो काम अपन देखैत रहल देखैत सुनैतमे अपन ठीक रहल देख सुनिके अपन अथी केलक देखैमे रहल अथी देखलक तऽ अपन लऽ लेलक खाली बढ़िआँ लागलक कोनो कामे भेलै कोनो बिजनेसे भेलै तऽ लगा देलक तऽ केमरा तऽ अच्छा लागल देखैमे तऽ अपन लगा देलक लगाकऽ अपन देखलक बेजोड़ लागै हइ देख सुनिके अपनो अच्छा लागल तऽ सुनैमे लगा देले हन केमरा पाँच हजारमे तऽ वएह अपन देखलक हन कीन कऽ अपन लगै देखै सुनैमे अच्छा लागल हइ बेजोड़ लागल हइ केमरा रूममे लगा कीनके अपन देखलक हन तऽ बहुत बेजोड़ लागै रहै मोन केलक कीनैके तऽ खरीद लेली पाँच हजारमे कीनके लगा देलक हन लगेला हो गेलै हन तऽ अपन कोनो कामे धाम होइ हइ तऽ ओ सभ देखैमे तनि अथी होल तऽ अपन लगेलक सुनेलक कनि लगाकऽ धै देलकहन हो गेल अपन लगैल